तुस मिकी दस्सेओ के ग्रांऽ च तुस रौह्ने आह्ले न ते ग्रांऽ च थुआढ़े परिवार बिच ते थुआढ़े पड़ोसी न जेह्ड़े बड़े सारे म्ह्ल्ला थुआढ़ा होंदा जेह्ड़ा ओह् लोक केह् कम्म करदे न अपनी ज़िन्दगी कि'यां गुजर बसर करदे न ते उ'न्दे अगर बच्चें दी गल्ल करचै अगर अस तां उ'न्दे बच्चे जेह्ड़े न ओह् आखदे कि गौरमेंट स्कूलें उ'नें पाये दे होंदे ते ओह् बड़े सारे बच्चे ऐसे होंदे किश ओह् बच्चे तेज़ बी निकलदे किश बच्चे जेह्ड़े उं'दे होंदे जेह्ड़े तां ओह् बचैरे पिच्छें रेही जंदे नेईं पढ़ी सकदे न तां ओह्दी बजह् केह् होंदी के जां उ'नें गी घरा आह्ले क'म्म लांदे न ते जां जां ओह् पढ़दे नेईं न ते दूआ कारण मिगी दस्सो ते ग्रांऽ च बड़ियां सारियां रोडें दियां ते बड़ियां सारियां पानियें दियां बिजली दियां होइयां जेह्ड़ियां सुविधा होन्दियां गौरमेंट ने जि'यां कीतियां तां ओह् नेईं होन्दियां न की के केइयें घरें च बिजली नेईं पुज्जी सकदी ऐ तुस मिकी सनाओ के ग्रांऽ दे लोक इ'नें मुश्कलें कारण कि'यां अपनी ज़िन्दगी जेह्ड़ी ऐ बसर करदे न दिक्खो जी अगर में जि'यां तुसें गी गल्ल सनाना चाहां ते ग्रांऽ दे लोके दे बारे बिच तुस पुच्छा दे ओ ग्रांऽ दे लोक जेह्के बैसे इ'यां दिक्खने होन तां बड़े मुश्कलें कन्नै इक्क दूऐ कन्नै मतलब मिली जुलियै रौह्न्दे न होर मिली जुलियै रौह्ने कन्नै इक दूऐ बड़ी मुश्कलें इक दूऐ मुश्कलें मुश्कलें कन्नै रौहंदे होर बड़ियें मुश्कलें कन्नै एह् कठनाइयां करियै इक दूऐ हर चीज़ा सामना करदे न लेकिन उं'दी जि'यां अगर तुस पैह्ले नंबर अस गल्ल करचै तां कठनाइयां कठनाइयां कि'यां होइयां की पैह्ले नंबर जि'यां अगर साढ़े मां ब'ब्ब होइये अगर अगर जि'यां इक दूऐ दी गल्ल करचै इक दूऐ बन्दे गल्ल करनी होवै तां इ'यां हर बंदा ग्रांऽ बिच बंदे केह् करदे जि'यां खेती बाड़ी करदे खेती बाड़ी करदे ते उ'आं गै उं'दे जेह्के अग्गें जागत् होंदे ते ओह् बी खेती बाड़ी गै करदे खेती बाड़ी करदे होर किश किश जिसलै जि'यां उं'दे गल्ल करचै अस तुस पुच्छा दे के स्कूल जेह्का ऐ उस स्कूलै बिच गौरमेंट स्कूलै च पांदे न ते फिर बिगड़दे कि'यां किश अच्छे बनदे किश नेईं बनदे अगर में तुसें ई गल्ल सनाना चाहां तां ग्रांऽ दे लोक जेह्के होंदे ओह् अच्छे स्कूलै बिच ते पांदे लेकिन ओह् केह् करदे ग्रांऽ दे बंदे ई उ'नें ई पता नेईं होंदा के असें साढ़े जागत् केह् करा दे केह् नेईं करा दे की जे ओह् आपूं अनपढ़ बंदे होंदे न इक दूऐ बारे च ते उ'नें ई किश निं पता होंदा उ'नें खाली ओह् सोचदे के स्कूलै भेजू उड़े तां बस पढ़ा दे होने न लेकिन ऐसा होंदा नेईं ऐ की जे किश इक दूऐ जागतें ई दिक्खियै किश आखदे ओह्का ओह् नेआं क'म्म करा दा ते में बी उ'ऐ नेआं करना ते ओह्का गै इ'यां आखदा में आखा दा ओह्का ओह्का आखा दा उ'आं उ'त्थें ओह्की चीज़ होंदी ऐ ते ओह् आखदा में मी उ'आं गै करना उ'आं इक दूऐ ई जाइयै दिक्खदे न ते किश जेह्के अगर अपनी समझ होग ते ओह् ते तां ते करदे अच्छा क'म्म पर किश आखदे कि इक दूऐ दी सुनियै बिगड़ी जंदे न इ'यां गै अगर ठीक ऐ बिगड़दे ते हैन गै क्यों कि अगर दिक्खेआ बिगड़ना हून इक दूऐ ई दिक्खियै बिगड़ना ते ऐ गै अगर अच्छे क'म्म नेईं करने तां बिगड़ना ऐ बिगड़ने दा मतलब एह् होंदा किश बुरे कम्म करदे इक दूऐ दिक्खदे जिस बेल्लै ओह् बुरा करा दे होंदे उ'आं गै अगर बुरे क'म्म बुरे क'म्म करदे न होर अगर तुस खेती बाड़ी दी गल्ल करचै खेती बाड़ी स अस साढे म्ह्ल्ले बिच दे परिवारें बिच खेती बाड़ी जि'यां अगर मक्की ऐ अस मक्की दी खेत्ती करदे होर मक्की खेती केह् ऐ के मक्की खेत्ती इक साढे इक सत्त म्हीनें छेऽ सत्त म्हीनें दा इक सीज़न होंदा ऐ ग्रांऽ बिच तां अट्ठ नौ म्हीनें बी लग्गी जंदे क्योंकि इ'त्थें मतलब कि बरसांत जादा होंदी ऐ ते बरसांत होने कारण जेह्के तां फसल घट्ट पकदी ऐ इस कारण प्रॉपर पकदी नेईं ऐ तां गै तां ओह् चिर लगदा उ'नें ई पकदे चिर पकदा लगदा ते इस गल्ला छेऽ सत्त छेऽ म्हीनें बचाव ऐ छेऽ म्हीनें दा सेशन आंदा ते छेऽ म्हीनें दे अलावा अट्ठ नौ म्हीनें बी लग्गी जन्दे इ'यां गै अस पैह्लें उसदा केह् करदे पैह्लें बीऽ लैंदे नुहाड़ा बीऽ लैने दे बाद फिर राह्ंदे मा बाड़ी पैह्लें कारी मतलब गुड्ढना पौंदी ऐ अगर जि'यां बीऽ राह्गे बीऽ राह्ने दे बाद असें ओह् जंमोग ते नुहाड़े बाद असें उसी बी गौड्डी मारनी इक ते इक हांडियै मारनी गौड्डी भी दूई हांडियै बी मारनी गौड्डी होर गौड्डी मारने बाद इ'यां गै मतलब उसी असें हैल शैल जि'यां यूरिया होंदा ऐ असें यूज़ करना होर यूज़ करने बाद इ'यां गै अगर भी बरसांत होंदी बरसांत जाने बाद गै साढे अक्टूबर नवम्बर दी गल्ल करचै अक्टूबर नवम्बर मैक्सीमम जे साढ़ी अक्टूबर नवम्बर केईं हांडियै सितम्बर सितम्बर बिच बी बिच बिच बड़ोई जन्दी ऐ पाई जादातर दिक्खेआ जाये तां अक्टूबर नवम्बर बिच गै मक्क बड़ोंदी ऐ होर मक्क ठीक ऐ मक्क बड़ोने बाद साढे इ'यै ग्रांऽ दे लोकें दा मैक्सीमम जेह्का इ'यै गल्ल दिक्खी जाए तां ओह् जादा खेती बाड़ी गै करदे क्योंकि ग्रांऽ दे बन्दे पढ़े होंदे निं हैन होर इक दूऐ दिक्खी जि'यां बी ओह उ'ऐ अस आखदे कि साढ़े मां ब'ब्ब इ'यै क'म्म करा दे दादे परदादे इ'यै करा दे तां असें बी इ'यै क'म्म करना ते ओह् तां इक दूऐ ई जि'यां जि'यां साढ़े मां ब'ब्ब करदे उ'आं उ'आं अस बी करदे आए ते आखदे कि अस बी इ'यां गै करा दे ते साढ़े अग्गें बी जेह्के ओह् बी इ'यां गै करन तां गै ते उ'ऐ इ'यां उं'दे च फ़र्क ते ऐ निं होर अच्छे किश अच्छे बी होंदे ते किश बुरे होंदे कि अगर ग्रांऽ बिच इक दौ लोंड होग तां उं'दे कारण गै ते उं'दे बिगड़ना बंदे क्यों उ'नें आखना ओह् उस उ'आं कीता इक हांडियै जिसलै तुसें ई गल्ल सनांऽ इक हांडियै पंगा होआ पंगा हूनै गल्ल करना तां पंगा इक बन्दे कीता ते इक बन्दा जेह्का नुहाड़े कन्नै हा तां ओह्बी ते नुहाड़े कन्नै गै फसे क्योंकि फसे इस गल्ला कि जिस बेल्लै पंगा मौके पर ओह् थे होर मौके पर ओह् थे जिस बेल्लै तां उ'नें बी केह् कीता कि उ'नें आखेआ कि चल ठीक ऐ जे बन्दे वेरिफिकेशन कीती बन्दे पुछेआ ऐ हे कि केह् मसला होआ उस आखेआ इस मिगी धक्का दित्ता तां गै छंडियै में मारी ओड़ेआ ओह आखेआ चल ठीक ऐ ऐ हे छंडू ओड़ेआ कीऽ छंडेया ऐहें धक्का दित्ता हा मिगी उ'आं गै जिसलै उ'नें आखेआ इक हांडियै उ'नें ई कुछ कुसै इक हांडियै पुच्छेआ ऐ हे चल ठीक ऐ उस आखेआ कोई चक्कर निं पुच्छी ओड़ेआ हून ऐहें कीऽ पुच्छेआ ते उ'नें आखेआ इ'यां' इ'यां होआ दा किश नि उ'नें आखेआ यरा ऐ हे ओह् धक्का दित्ता हा ते बस उ'नें आखेआ चल ठीक ऐ यरा होइया कोई चक्कर निं ऐहें चल ठीक ऐ उ'नें दूइया हांडियै भी पंगा कीता उ'नें इसी कीता पंगा कि उ'नें आखेआ कि कोई असें ई पुच्छन ते ऐ निं ऐ खा'ल्ली पुच्छना गै ओह् तू केह्ड़ा होना ऐ किश खा'ल्ली पुच्छना गै होर पुच्छना गै ते उ'नें उ'आं गै पंगा करी ओड़ेआ इक हांडियै जिसलै पंगा करदे गे करदे गे ते मतलब पूरी उमर उ'नें सोची ओड़ेआ कि उ'नें इक दिल बिच जेह्का डर होंदा ना जरूरी निं ऐ की बंदे ई कोई मार गै मार गै बज्जे जां बंदे कतल करना इक दूऐ डराइयै गै डरना चाहिदा लेकिन केईं गल्लां ऐसियां होन्दियां की बन्दा फील करदा मतलब कि महसूस करदा बन्दा कि अस नेईं यरा अस डरा दे लेकिन डरना जरूरी निं ऐ पर जरूरी बी ऐ क्योंकि थोह्ड़े ते बन्दे डरना बी चाहिदा कि अस केह् करा दे होर केह् नेईं करना ते इ'न्नी सारी सोच ते होना गै चाहिदी बन्दे दी की अगर गलत करा दा होवै बन्दा तां थोह्ड़ा उसी महसूस होई गै जन्दा की में गलत करा दा होर गलत करा दा जेल्लै बन्दा सोचदे कि गलत करा दा उसी कोई पुच्छे निं ते उस उ'आं गै करदा रेहा गलत ते गलत करदे करदे जेह्का ना ओह्बी गलत साइड उठी आ होर जेह्के ठीक करदे ते होना अच्छी तरहां गै होर अच्छी तरहा चलदे चलदे उ'नें इक अच्छा क'म्म बी करी ओड़ेआ ठीक ऐ बे बे तुस आखा दे कि फर्क केह् ऐ इं'दे बिच फर्क इ'यै ऐ की अच्छे करने न अच्छे करी सकदे होर बुरे करने न ते बुरे करी सकदे पर जरूरी निं ऐ कि अच्छे करदे जेह्के तां ओह् बुरा नेईं करदे बुरा ओह्बी करदे वट् केईं बारी उ'नें ई समझाने बावजूद ना जे बुरा करने आह्ले बन्दे होंदे ना जे कदें कताले बुरा करदे ना ओह् समझी जन्दे लेकिन जेह्का इक हांडियै जिसलै बन्दे आखदे नी आदत लत लत बी आखदे इ'यां ओह् जिसलै लग्गी जाये नी ओह् छुड़कदी निं ऐ सौखी आ भी उ'नें ई क्यों उ'नें ई इ'यै सोचदे ओह् सोचदे की यार असें केह् कीता करू ओड़ेआ जे किश करना हा असें पुच्छना ऐ निं ऐ उ'आं गै ओह् चलदे रौहंदे चलदे रौहंदे होर ओह् अच्छी तरहां के केईं हांडियै करदे रौहंदे ठीक ऐ होर में इ'यां तुसें सनाया फर्क में तुसें सनाया ऐ कि जेह्के ग्रांऽ दे बन्दे होदे ओह् कि'यां बिगड़दे क्योंकि उ'नें इक दूऐ इक दूऐ बन्दे दी दिक्खियै बिगड़दे न इ'यै गल्ल में तुसें ई सनाया कि ग्रांऽ दे बन्दे बिगड़दे न ग्रांऽ दे बन्दे गै बिगड़दे नी शैह्रे बन्दे बी बिगड़दे न वट् इ'यां अगर ग्रांऽ दी गल्ल करचै ते अच्छे कि'यां होंदे होर बुरे कि'यां होंदे अच्छे इ'यां गै होंदे के जे जादा अगर अस ग ग्रांऽ बिच अगर अस जिस परिवार बिच जादा बन्दा कंट्रोल करग जेह्का बन्दे गी थोह्ड़ा अगर कंट्रोल होग ना बन्दा ते तां गै जाके बन्दा उसी बन्दे दी अगर अस कंट्रोल करचै अगर कंट्रोल नेईं करचै ना बन्दा इक नी इक दिन बिगड़ना गै बिगड़ना चाहें तुस भामें उसी गौरमेंट स्कूलै बिच पाओ जां नेईं पाओ लेकिन अगर कदे अच्छा अच्छा अच्छा बनना अच्छा बनने आस्तै कंट्रोल करना चाहिदा जरूरी बंदे ई होर नेईं करचै अगर ना इक नी इक दिन बन्दे बिगड़ना गै ऐ